हैलो अंजी केह् हाल ऐ में बी ठीक खरी ऐं में बी ठीक खरी ऐं कीऽ केह् बमारी ऐ अज्ज ते ठीक तुस केह् होइया अज्ज शामीं होया किश अच्छा ते टेस्ट थोह्ड़े ना कराए ऐ हे अं अं अं अच्छा अच्छा भी मतलब तुसें नेईं होना ऐ अज्ज पंज छे दिन नेईं औना अच्छा बाऽ कुसी होई एह् भैन कनेहा कम्म करदी शैल करदी ते ओह् तुसेंगी पता गै मिगी आपें बी इन्ना टैम निं ऐ कश खड़ोने ओड़ा ते उसी तुस समझाइयै भेजेओ कनेहा कनेहा कम्म ऐ ते कियां कियां करना ते उस स्हाबै कन्नै गै भेजेओ उसी लडरमस्त ऐ कोई गल्ल निं औग इत्थें ते समझागी उसगी कि कियां कियां करना केह् करना तुस टेंशन निं लैओ तुस रेस्ट करो ठीक होई जाओ दोआई लैयो कन्नै आं ते किश चाहिदा होग ओह्बी सनायो आं चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ध्यान रक्खेओ भी ठीक ऐ